میرے خیال میں یہ ہے کہ اس زبان کو مستقبل کے دور میں بہت زیادہ استعمال کیا جائے گا یہ زبان بہت پیاری زبان ہے اور اس زبان کو بولنا بہت آسان ہے دوسری زبانوں کی طرح یہ زبان بہت کٹھن اور مشکل نہیں ہے اسی لیے مستقبل میں اس زبان کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی اور اس کی بھیلو ہوگی اور زیادہ تر لوگ اسی زبان کو استعمال کریں گے اور ابھی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے